जय झूलेलाल हा साई असां तव्हांखे अॼु ॿुधाईंदासीं की पूरे ॾींहं में असांखे कंहिं कहिड़े कहिड़े कम लाइ इस पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे हूअं त पाणी एड़ी शइ आहे की असां उन जे बिना रही नथा सघूं पाणीअ जे बिना असांजो कोई बि कम नथो थी सघे पाणी असांजे जीवन जो हिकु अहिड़ो ज़रूरी शइ आहे जंहिंसां जंहिंजे बिना असां रही नथा सघूं कहिड़ा बि जीव ऐं जंतु हुजनि उहे पाणीअ जे बिना न रही सघंदा आहिनि पाणीअ जे बिना न असां कम था करे सघूं न लटा कपिड़ा न फ़र्शु ॿुहारी बासण रोटी सभिनि खां वॾी ॻाल्हि आहे रोटी असां रोटी कंदा आहियूं त पाणीअ जी ॾाढी ज़्यादा ज़रूरत पवंदी आहे ऐं ॿाहिरि गाहियुनि जे लाइ बि असां पाणी गर्मियुनि में रखंदा आहियूं जंहिंसां उहे पक्षी ज जीव जंतु जानवर खुश थींदा आहिनि पाणी असां वटि त हूअं आहे बोरिंग पर असांखे नलिके जो ई पाणी सुठो लॻंदो आहे उहो मिठो ऐं अछो साफ़ सुथिरो हूंदो आहे जंहिंसां असांखे उहो पाणी पीअण जो मनु थींदो आहे जंहिंसां लॻंदो आहे की असां साफ़ स्वच्छ जॻह था असांजो पाणी अचे ऐं असां पियूं पाणी जे बिना त असांजो कोई वजूदु ई कोन्हे को पाणी अहिड़ी शइ आहे इंसाननि खे शरीर में एनर्जी ताक़त ताक़त ॾींदो आहे पाणी असांजी पूरे जीवन खे मटे छॾंदो आहे गर्मियुनि में त पाणी ई वधीक पीअजे वञे रोटी ॾाढी घटि खाइजंदी आहे पाणीअ जे बिना असांजो कोई हली नथा सघूं असां जय झूलेलाल